असां सिंधी माण्हू ॾाढा सुठा आहियूं गुजराती बि असां सां गॾु आहिनि गुजरातीनि सां गॾु रही असां बि हिक थोरी थोरी भाषा सिखी वेंदा आहियूं पर असां सां गॾु सभु माण्हू मिक्स आहिनि सभिनी सां गॾु रहणो तो पए अंत वधीक सिंधी में सिध सिंधी सुठी आहे जाम माण्हू सुठा आहिनि उन्हनि सां गॾु इंग्लिश बि ॻाल्हाइण थींदी आहे इंग्लिश ॻाल्हि इंग्लिश ॻाल्हाइण में मिक्स थी वेंदा आहियूं ऐं सभिनी में मस्तु सिंधी सुठी ॿोली आहे जा असांखे वञी आहे सॼी गुजरातीनि में बि सुठी लॻंदी आहे सभु माण्हू वेही करे फंक्शन बि कंदा आहिनि गुजरातीनि सां सिंधी में बि कंदा आहिनि इन करे असांखे जाम सुठी ॿोली ईंदी आहे ऐं गुजराती इंग्लिश में बि थोरो ॻाल्हाइणो पवंदो आहे गुजरात इंग्लिश में बि थोरो ॻाल्हाइणो पवंदो आहे जल्दी ॻाल्हाए वठंदा आहियूं इन करे असांखे जाम सुठो लॻंदो आहे गुजरातीनि सां ऐं सिंधी बि मिक्स आहियूं सभु गुजराती हिक सिंधी हिंदी सभु मिक्स आहियूं ऐं सभिनी सां वधीक सुठो ॻाल्हाइणो पवंदो आहे असांजे सिंधी भाषा ॾाढी प्यारी आहे हिनखे असांखे सिंधी में ॻाल्हाइणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं गुजराती भाषा सा जाम सुठी लॻंदी आहे इहा असांखे वणंदी आहे ऐं गुजरात बि असां सां मिक्स थी विया आहिनि ऐं गुजरातीनि सां गॾु ई रहणो थो पए अॼुकल्ह इहेई आहे सिस्टम छा कयूं